हमारा जो सोनभद्र ज़िला है यहाँ पे जो कोविड उन्नीस की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी लोग इसे एक महामारी नहीं मान रहे थे एक छोटा मोटा बीमारी मानते थे जिससे लोग सुविधा नहीं उससे लोग आलसी में दूर कर रहे थे और वो लोग सोच रहे थे कि कोविड भी नहीं है हल्का सा बीमारी है लेकिन यह एक महामारी था जब यह महामारी आया तो लोगों को बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई लोग घर में मौत का मातम हो गया एक एक एक लोग अगर कोविड के पेशेंट हैं तो चार लोग पूरे घर के सदस्य कोविड से जूझ रहे थे इसको बाद में जब समझ में आया जब टी वी और यूट्यूब पर दिखाया गया फिर उससे लोग सीखे टीकाकरण करवाए कोविड के लिए अपना और बहुत से घरेलू घरेलू उपचार किए कोविड को बचाने के लिए कोविड से बचने के लिए जह ते जगह पे टीकाकरण करवाया गया और कोविड के बारे में बताया गया और पूरा एरिया को शुद्ध करने के लिए अच्छे से अच्छे दवाई का कीटनाशक जो दवा होता है उसका छिड़काव करवाया गया जगह जगह पर इससे कोविड से बचा जा सकता है यह सब उपयोग करके कोविड नाइन्टीन से बचाव किया गया लेकिन यह बहुत ही बड़ी महामारी थी इस उन्होंने अपना घर में कोरनटाइन करके अपने को बचाया और दूसरी जगह से जो लोग आते थे उन्हें स्कूल में रखा जाता था जहाँ बच्चे नहीं रहते थे उन्हें बच्चे एकदम उस समय बच्चों की छुट्टी चली थी स्कूल में कोरनटाइन किया जाता था उन्हें सेनिटाईज़र से हाथ वाथ धो के वह दस दिन का उन्हें कोरनटाइन किया जाता था जब वो कोरनटाइन हो जाते थे तब उन्हें बाहर आने दिया जाता था इस तरीके से कोविड नाइन्टीन से सुरक्षित हम लोग रहें